हैलो हैलो ठीक ठाक तुस सनाओ तुंदा केह् हाल चाल बस बढ़िया इत्थें ते मिगी बी बड़ी आवाज़ औंदी मिगी बड़ी आवाज़ औंदी ते मिगी पता निं लग्गेआ एह् आवाज़ कुत्थां औंदी ही ते भी मिगी पता लग्गेआ ते तुस तुस केह् सोचदे ते तुस केह् करदे इस कोला बचने कोला ते इक्क कम्म करेओ कन्नै च रूई पाइयै सोयो एह् ते ऐ रकातीं सोने बेल्लै पाई लैनी कम्म ते थोह्ड़ा रातीं उनेंगी बंद करना चाहिदा कोई गल्ल निं चलो ठीक ऐ ते रूई पागे ते ताहियैं रातीं सौगे भी